हमर इसकुल लाइफ तऽ बहुत नीक छलै हम छोट मतलब छलहुॅं जेना कि हमर गाँवमे पहला से लऽ कऽ आठमा तक इसकुल छलै तऽ ई गाँवएमे छलै तऽ हमरा जाहिमे सुविधा होइ छलै ओतोऽ बहुत नीक हमरा सब सब्जैक्टके पढ़ाइ होइ छलै सब किछु सब टीचर बहुत सब मतलब छलथि उपलब्ध छलथि जेना कि साइन्सेके छलथि सब मतलब टीचर छलथि मैथके छलथि सब टीचर छलथि हमरा सब टीचर बहुत नीक से पढ़ाबै छलथि आओर ओतोऽ खेलोकूदके बहुत नीक व्यवस्था छलै जे टिफिनके बाद एक बजेके जे टाइम होइ छलै ओहि टाइममे हम खेलाइतो कूदै छलहुॅं पर मेन बात ई भेलै सरकारी इसकुलमे खेनाइयो भेटै छै तऽ जे कि हम सब छलहुॅं जाइ छलहुॅं प्लेट लऽके फेर खेनाए खाइ छलहुॅं ओतऽ मतलब सब दिनके सब रङ्गके खेनाए भेटै छलै इसकुल लाइफमे बहुत नीक लागै छलै जे मतलब घरो पर नहि आबऽ पड़ै छलै इसकुलेमे भेट जाइ छलै खेनाए जे मोन भेल से अपन खेनाए बनै छलै ओतऽ आओर भेट जाइ छलै आब जेना कि आब छै तऽ सब दिन सब रङ्गके खेनाए बनै छलै ओकर बाद से हम जखैन नवमीमे पहुँचलहुॅं तऽ हमरा कनि हलका दूर रहल तऽ हम ओहिमे इसकुलमे प्रवेश केलहुॅं ओहि इसकुलमे सब से नीक हमर साइन्सके टीचर छलथि ओकर बाद से आओर सोशल साइन्सके टीचर छलथि साइन्सके टीचर हमर बरुण सर छलथि जे बहुत नीक पढ़बै छलथि आओर सोशल साइन्सके सर हमर सुभाष सर छलथि जे कि बहुत नीक पढ़बै छलथि तऽ बरुण सर पढ़बैके साथ साथ हमरा प्रैक्टिकलो कऽके देखबै छलथि साइन्सके जे मतलब की केला से की हेतै सूक्ष्मदर्शी से सब किछु देखाबै छलथि कोशिका सब देखाबै छलथि ओहि सबके बारेमे बहुत नीक से जानकारी भेटल आओर हम अखन तक पढ़ै छी आओर सोशल साइन्समे रहल बात तऽ अखन हम तऽ ओनाहियो सोशले जेना कि हम तऽ अखैन पोलिटिकल साइन्स से ऑनर्स से पैढ़ रहल छी तऽ सुभाष सर मतलब हमरा अत्ते नीक पढ़ैलथि जे कि हम अखन सोशल साइन्स पोलिटिकल साइन्स से ऑनर्स से पैढ़ रहल छी आओर हमरा बहुत तरहक समस्या भेल कि ट्यूशन जे एकर पोलिटिकल साइन्स सबके नहि भेटल हमर इसकूली लाइफमे जे कि जे आब इसकुलमे तऽ बहुत नीक पढ़ाइ होइते छै लेकिन लोक साथ साथ कनि ट्यूशनो अलग से करै छै तऽ ओकर अलग से मायने रहै छै तऽ हम चाहै छलहुॅं कतौ हमरा भेटै ट्यूशन पोलिटिकल साइन्स सबके जे हम पैढ़तहुॅं इसब हमरा बहुत दिक्कत भेल ओकरबाद से फेर कॉलेज अत्ते नीक छलै जे फेर ओकरबाद हम पार्ट वन से एगारहवीं बारहवीं फेर वहए इसकुल से केलहुॅं फेर रहल पार्ट वन पार्ट टू कऽ से हम झंझारपुर से केलहुॅं ओत्तो बहुत नीक टीचर सब रहलथि सब बहुत नीक से पढ़ेलथि लिखेलथि ओकरबाद से फेर कम्पिटिशनो सब अबै छै इसकुल लाइफमे तऽ ओहो सभमे हम सब भाग लै छलहुॅं ओहो सबमे हम उत्तीर्ण होइ छलहुॅं तऽ इसब हमरा बहुत नीक लगै छलै ओकरबाद लेकिन हमर ई छलै जखन हम सब नवमीमे दशमीमे पहुँचलहुॅं तऽ ओहिमे अत्ते नीक टीचर छलखिन जे कोनो भी जेना कि कम्पिटिशनके चीज होइ छलै तऽ हमरा तक पहुँचबै छलथि जाहिमे हम भाग लेतहुॅं हम बहुत उत्सुक रहै छलहुॅं कि जे हम कोनो चीज एहिमे भाग ली एहिमे पास होइ तऽ ओहिना जेना लै छलहुॅं भाग सर सब बताइए दै छलै जे की केना करबाके अछि तऽ हम सब किछुमे मतलब निकलि जाइ छलहुॅं जेना कि आब गाय गायने बला चीज भेलै खेलेकूद भेलै तऽ हम गायन सब बलामे बेसी भाग लै छलहुॅं ओहिमे हम हर चीजमे लेकिन हम भाग लै छलहुॅं पेन्टिंगके रहलै बात पेन्टिगोमे हम लै छलहुॅं ओकरबाद से इसब पन्द्रह अगस्त छब्बीस जनवरीके सेहो सबमे रहै छलै भाग लेने तऽ ओहो सबमे हम भाग लै छलहुॅं तकरबाद मतलब पहला से लऽ कऽ बारहवीं तक बहुत नीक शिक्षा भेटल मतलब बहुत नीक टीचर भेटला ओकरबाद से अखन पार्ट वनमे पार्ट टूमे पहुँचलहुॅं ओहोमे ओहो से बेस्ट टीचर सब सब टीचर हमरा लेकिन हमर लाइफमे सब टीचर बहुत नीक हमर अहमियत रहलै सब टीचरके आओर हमरा सब टीचर हमरा अत्ते मतलब ज्ञान देलथि जे से हम अखन तक आगू बढ़ि रहल छी आओर हम इहो चाहै अत्ते मतलब कि शिक्षा देलथि जे हम मैथिली भाषा छै ओकरो पूरा देशमे बिदेशमे हरजगह प्रसार प्रचार करू गाँवमे एकर गाँवमे तऽ गाँव घरमे तऽ लोक मैथिली बजितै यऽ लेकिन केओ केओ जे बिदेशमे रहै छथि गाँव से बाहर रहै छथि हुनका हुनका ओ सब नहि बाजैत रहताह हिन्दी अथी मैथिली नहि बजतै हिन्दी बजैत रहै छथि हुनको सबके हम मतलब विकास केलहुॅं जे मैथिली बाजू तऽ हमरा इसकुल सभमे ई सबके बारेमे बहुत ज्ञान भेटल आओर तकरबाद से दहेजके बात जे इसकुलेमे हमरा ज्ञान भेटल जे यदि केओ दहेज लै छथि तऽ ओतऽ दहेजके रोकबाके चाही ओहिके लेल हम सब ठार होइ छलहुॅं जे दहेज मतलब नहि ले इसबके लेल हमरा इसकुल से बहुत नीक शिक्षा भेटल छलै जे बिना दहेजके शादी हेबाके चाही सबके लेल ठार दृढ़ संकल्प लेबाके छै जे ककरो दहेज नहि लेबऽ दै लै इसबके बारेमे हमरा इसकुल से बहुत नीक नॉलेज भेटल